छह मई उन उनीस सौ पंजाह पंज जुलाई उन उणिवीह सौ पंजवंजाह तेरहं अगस्त ॿ हज़ार हिकु पंद्रहं सेप्टेंबर ॿ हज़ार ॾह उणिवीह अक्टूबर ॿ हज़ार ट्रे